हाँ हम आएल छियै हमरा बेगूसराय जिला से सिमरिआ मेला देखै लऽ मेला लगल छै तऽ ओहए मेला देखै लऽ आएल छियै ओहए गड़ी घोड़ा हाँ तऽ भाड़ा कतेक लगतै घुमै फिरै ला हाँ भाड़ा कत्तेक लगतै हाँ बोलबै तब ने ठीक छै तऽ हमे भा भाड़ा देबै तनी हमरा ओहए मेला देखैला आएल छियै हमसब घुमबै फिरबै कनी हाँ हाँ हमर जयबै देखै लए हाँ हाँ ओहए मेले देखै लए आएल छियै हाँ तऽ ब भाड़ा बोललियै ठीक छै हमरा आएब रहलहुँ हँ नहरौल जेबै मेला देखै लए हाँ नौलखा मंदिल जेबै बेगूसराय नौलखा मंदिल छै तहाँ जेबै जेबै हमरा ऊहाँ बाबा भूतनाथके स्थान छै तहाँ जेबै वहाँ सिमरिआ मे छै मंदिल भोलेबाबाके हाँ तऽ उहे जेबै मेला देखै लए हम आ रहललियै हन ठीक छै

आब कहाँ कहाँ घुरल जेबै जेबै मेला लगल छै अशोको धाममे मेला लगल छै मेला लगल छै तऽ जेबै भाड़ा बतैबै तब ने हजार रूपा लगतै तब जेबै अशोक धाम मेला लगल छै तऽ जेबै नहि

हाँ बोलिये ने ठीक ठीके छै सिमरिआ नौलखा जैयै बेगूसराय नौलखा छै सिमरिआ छै जैबै

हँ जाए रहलियै